मोबाइल सॅं हम देश दुनिऑं सॅं जुड़े रहै छियै और बहुत चीज सीखै के लिये मिलै छै ई बहुत उपयोगी चीज छै आओर एकरा सॅं बहुत जानकारी मिलै छै जेना कि अभी इंडिया मे फाइव जी आबि गेल छै तऽ स्पीड भी बहुत बढ़ि गेल छै एकरा सऽ बहुत सहुलियत होइ छै कि हम किछु भी जानै लए चाहै छियै तुरन्त भेट जाइ छै ई बहुत अच्छा चीज छै